जब हमारा फोन कम्प्यूटर या लेपटॉप इत्यादि में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हमें अनुभव होती है या हमारा फोन लैपटॉप मोबाइल खराब हो जाता है तो हम सम्बंधित मेकेनिक से या सेवा केंद्र से सलाह लेते हैं और उनके पास उन्हें ले जाकर दिखाते हैं वह अपने प्रयोगों के माध्यम से विभिन्न विभिन्न मसीनों के द्वारा फोन को ओर लेपटॉप को बिल्कुल सही कर देते हें तथा हमें कुछ दिनों की गारंटी देते हैं जैसे कि छः महीने की गारंटी या एक साल की गारंटी प्रदान करते हैं हमारे क्षेत्र में अच्छे अच्छे सेवा केंद्र विकसित हें इसलिए हमारा क्षेत्र प्रगति के शिखर पर अपना परचम फहरा रहा है